جی ہاں میں آپ کو اپنی پڑھائی اور نوکری کے بارے میں بتا سکتی ہوں میں نے نرسری سے ففتھ کلاس تک ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھائی کی ہے اس کے بعد سکس ٹو ٹویلتھ میں نے ایک سرکاری اسکول میں پڑھائی کی ہے جو میرے گھر کے پاس میں ہی تھا وہاں کے ٹیچرس بہت اچھے اور بہت قابل تھے اس کے بعد میں نے ٹویلتھ کا سرٹیفکیٹ لینے کے لے کر ایک اسٹیچنگ کورس کیا اس کے بعد میں وہاں این جی او میں اسٹیچنگ کلاسیز دینے لگی